बाज़ार से एक सल्ट खरीद के लाए थे जो की काफ़ी महँगा था और उसको एक ही बार पेन पहने जो प्रिंट ऊंट था वह सब भी छूट गया और उसकी बुनाई अच्छी नहीं थी तो वह भी छूट गया और सब कलर भी उड़ गया कलर भी नहीं अच्छा था उसका और बहुत ही बेकार था जिसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान हुआ और हमारे पापा से हमको डांट भी पड़ा